बावैसो बोसोरफोराव जोंनि दे हादर भारत हादरा बे रांखान्थिनि बिथिङाव गोबां जौगानो हादों बे जौगानायाव गाहाइ दारिमिनफोरनि बिहोमाफोरा गोबां आरो दा बेयाव माने गोबां माने मुवा बेसाद बानायनायजों लोगोसे गोबां माने जौगा थाखोनि टेक्न'लजि बाहायनानै गोबां आरो बिथिङाव आरो माने जोंनि आरो रांखान्थिनि बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि हादरनि जे बेफार फालांगि दा बेफोरबायदि बिहोमाफोरखौ गोबां माने जौगाहोदों आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेट बेंकिं एबा डिजिटेल पेमेन्ट रांखान्थिनि बिथिङा जोंखौ माने गोबां माने बिथिङावनो जौगा होदों मानोना आथिखालाव माने टेक्न'लजिनि मुगा होनानै बुङो जायखो जोङो बे टेक्न'लजिनि मुगायाव गोबां माने मा होन्ना बुंगोन केशलेसनि गेजेरजों जोङो आरो गासै खामानिफोरखौ मावलांनो हादों जेरै माने आखायाव थाखा फैसा लायाबाबो माने उइथ माने गुगोल पे एबा बायदि रोखोमनि माने अनलाइन पेमेन्टनि गेजेरजों जों जोङो माने पेमेन्ट खालामनो हादों एबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जागायाव माने खम समनि गेजेजावनो जोङो थाखा फैसाफोरखौ जोङो मा लेनदेन खालामनो हादों आरो